दोकान जे छै किरानामे जे छै छोट बेबसाइके लेल जे छै चुटपुटिआ बच्चाके आइटम रखै छी बच्चामे जे छै ने हरदम किदन कहाँ गोलगप्पा किदन ओकरसब मिठाइ आओरके बनल एक रुपैआ आठ आनामे समानसब आबै छै बच्चाके लेल लॉलीपॉप चॉकलेट बिसकुट कि बुझलिए इएहसब पास पास किदन कहाँसब बच्चाके लिए हरदम आबैत रहै छै छोट बेबसाइके लेल इएहसब करैमे बढ़िआँ होइ छै कि बुझलिए कि हरदम बच्चा आओर आबैत रहल किछु नहि किछु लैत रहल चॉकलेट बिसकुट बिसकुटोमे बहुत वेराइटी भऽ गेलै कोइ कहलक बच्चा पतञ्जलिके दिऔ कोइ कहलक पारलेजीके दिऔ ईसब लैके लेल बच्चा आओर बहुत बढ़िआँ आबैत रहै छै आओर जे छै सिआनके राशन पानीके लेल सबकिछु चाही आओर शिखर गुटखा पान पराग बीड़ी शिखर ईसबके लेल आबैत रहैत अछि आओर जे छै कि ई समान कि पानके दोकान पानके दोकानमे जे छै बुजुर्ग आदमी अएलथि कहलक कत्थावला पान नहि दिऔ चूनावला पान लगा तुली कतरी दिअऽ ईसब चूना मारिकऽ तऽ जर्दा दी कोइ कहलक नहि दी सबरङ्गके पान आबै छै खेनिहार आओल पानके दोकान आओरपर बीड़ीलए सिगरेटलए पानके दोकानमे रजनीगन्धा तुलसी शिखर बिमल ई सबके लेल हरदम आबैत रहै छै आदमीसब पानके दोकान आओरपर बहुत एहन आदमी आबै छै चॉकलेट बिसकुट इएहसबके लेल आबैत रहल अछि आओर जे छै बुजुर्ग आदमी अइ कहलक दाँत नहि अइ पान कतरी दिअऽ ई दिअऽ ई दिअऽ फल्लाँ चिल्लाँ ई सबके लेल जे छै भरिदिन आदमी पानके दोकानपर छोटा बेबसाइके लेल बढ़िआँ चीज छिए आओर छोट मोट मोबाइल आओरके दोकान खोलि लिअऽ मोबाइलोके दोकानपर रङ्गबिरङ्गके आदमीसभ आबैत रहै छै कोइ गाना भराउ कोइ एम पी थ्री भराउ कोइ वीडिओ बनाउ ई सबके लेल मोबाइलो दोकानपर एकसँ एक रङ्गके गाहक आबैत रहै छै मनोरञ्जन आओरके लेल छोट मोट दोकानके लेल खेलौना आओर राखि दिऔ मोबाइलके कवरसब लै लेल आबैत रहै छै ई कवर दिऔ ई कवर दिऔ बहुत वेराइटी आबि गेलै मोबाइलो दोकान मनोरञ्जन बहुत बढ़िआँ मिलैत रहै छै कि बुझलिए छोटसँ लऽ कऽ नमहर आदमी तक मोबाइल दोकानपर आएल अहाँके मोबाइल दोकानके लेल जे छै से कोइ गाना भरबैलए कोइ ऑनलाइन करबैलए मोबाइल सम्बन्धित बहुत काम होइ लगै छै आब कि बुझलिए मोबाइलके लेल मोबाइलो दोकान बहुत बढ़िआँ चीज छोट बेबसाइके लेल आओर जे छै छोट बेबसाइके लेल आओर जे छै बहुत आदमी चाइके दोकान खोलि लेलक चाइके दोकान खोललक तऽ चाइवलामे जे शिखर बिमल चाइ चाइओ पिबैलए आबै छै लोक कहलक बढ़िआँसँ कॉफी बना कॉफीवला चाइ बिना चिन्नीवला चाइ ईसबके लेल टाइमपास करैके लेल बहुत बढ़िआँ छोट बेबसाइके लेल चाइके दोकान आओर नाश्ता आओरके लेल चॉप कचरी झिल्ली मुड़ही इहोसब लेल बेबसाइ छिए छोट बेबसाइ आओरके लेल बहुत बढ़िआँ बिजनेस छै जे चीज करैके लेल छी आओर जे छै छोट बेबसाइ आओरके लेल जे छै फल फूलके सब्जीके दोकान खोलि लिअऽ फल फूल राखू कि बुझलिए दोकान आओरमे तऽ ओहोमे दोकान एक सओ आइटम छै ओहो सबके लेल आदमीसब हरदम आबैत रहै छै फल फूलके लेल कि बुझलिए दोकान मार्केटमे छोट मोट गामघरमे दोकान खोलि लिअऽ ओहो दोकानके लेल जे छै आदमी बच्चा आओर जे हरदम आबैत रहै जतेक आइटम रखबै ओतेक गाहकसब रङ्गबिरङ्गके आएत कि बुझलिए इएहसबके लेल रङ्गबिरङ्गके समानसब राखू कि बुझलिए समानोके नहि कमी छै बच्चाके आइटम एतेक चलल छै से अहाँ आनि नहि सकबै आओर एतेक बिक्रिओ होइ छै बहुत मोटू पतलू किदन कहाँसब बहुत वेराइटीसब छै कि बुझलिए